अॼु तक़रीबनि हिकु साल अॻु मां पंहिंजी प्रेमिका सां गॾु जिओ गार्डन वियो हुयुसि हुते असां वञी करे अरिजीत सिंह जो कॉन्सर्ट ॿुधणु विया हुआसीं अरिजीत सिंह बोलीवूड जो हिकु जाम वॾो कलाकार आहे ऐं गायक आहे ऐं तमामु ई माण्हुनि हुते हुनजो गा गाना ॿुधणु आया हुआ हुते वञी करे असां जाम मज़ो कयो इअं पियो लगे कि गायक जी ॿोलीअ में शहद थो वहे उहो मुंहिंजो लाईफ जो पहिरियों कॉन्सर्ट हुओ ऐं हुन खां पोइ मूंखे कॾहिं बि मौक़ो मिलंदो कोई गानो ॿुधण जो किथे सिंगिंग कॉम्पिटीशन हुजे या त कॉन्सर्ट हुजे मां हमेशह कोशिश कंदो आहे कि मां हुते वञा मुंहिंजो पंहिंजो पसंदीदा क कलाकार गायक कलाकार आहे अरिजीत सिंह ऐं मां सोचे बि न सघंदो आहियां हुनजो गानो बिना हिकु ॾींहं बि ॿुधी करे जीअण जो ऐं उहो मुंहिंजो पसंदीदा हिन करे आहे क्योंकि हुनजा गाना ॿुधी करे अस मुंहिंजी मु मूंखे पंहिंजी माशूका यादि इंदी आहे